इयां ते साढ़ै हिंदुस्तान च बत्हेरे शहर ना ते बाहरले मुल्खें दै शहर ना उंदा नां पता केह् केह् ना इक होई गेआ लंडन ते न्यूयार्क ते दुवेई बी है फ्रांस ते सिंगापुर ते लडंन ते यूके ते टोक्यो ते पैरिस बत्हेरे शैह्र न बड्डे बड्डे बाहर बी